आं बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो बेबायदिनो आङो आमाय आरो लोगोफोरजों शिलंआव बेरायनो थांदोंमोन जोबोद मोजां नांदोंमोन ज' जयै हाजो गाखोनानै आरो बायदि बायदि जायगाफोर नुनो मोन्दोंमोन जोबोर मोजां आरो थांनानै जोबोर मोजां नाङो आरो आदाजों

जु नायहैदोंमोन बेयावबो थांनानै गोबां जिब जुनारफोर नुयो जायगा नुनानै मोजां नाङो आरो इन्टारेस्ट नाङो आरोबाव बेफोरनो जे गोसोखांथि महरै थालाङो बेफोरखौनो जों थांनानै मोजां नाङो बेनिखायनो बेयाव जों गासैबो थाङो आरो थांनानै मोजां नाङो आरो आङो थांबावनो लुबैयो बायदि बायदि जायगाफोराव तावां अरुणाचल भुटान बेफोराव थांनो लुगैयो आरोबाव लोगोफोरजों थांनो लुबैयो